सर नमस्कार मैं विजय कुमार नरवरे बोल रहा हूँ क्या मेरी बात कुणाल रेस्टोरेंट में हो रही है सर मुझे आज शाम को डिनर में दस लोगों का खाना चाहिए जिसमें दाल चावल रोटी शाही पनीर मलाई कोफ़्ता और कुछ स्वीट की रिक्वायरमेंट है क्या आप मुझे आज शाम को सात बजे तक खाना डिलीवर करवा पाएँगे